ऑर्डणरी प्लास्टीक कंटेनर आसता पळय तेजें प्लास्टीक सारकें हलकें आसता एक म्हणजे तातूंत कितेंय जर घातलें लिकेजेचो प्रॉब्लम आसता दुसरी गजाल म्हणजे ते इनहायजॅनीक आसता प्लास्टीकाचो वास मारता त्या कंटेनराक तो कंटेनराक जास्त वेळ आमी कितें स्टोर करूंक मेळना जेणे करून तें खराबूय जावंक शकता